हो प्रॅस्टीज मिक्सर म्हाका खूब आवडलो कितलोय वेळ उजार केल्यार गरम जायना वांटपूय बरें बारीक जाता दोन वर्सांची वॉरंटी मेळ्ळ्या चलताना ताचो आवाज खूब कमी येता आनी खूब कमी इलॅक्ट्रिसिटी खाता आनी ताच्या बरोबर नव्यो ब्लेड्स मेळ्ळ्यात